جدید دنیا میں اردو زبان کو کئی چیلنز کا سامنا لے جن میں سے چند اہم درج ذیل ہے بھی ٹیکنالوجی کا دباؤ زبان زیادہ تر ڈیجیٹل پلیٹفارم اور سافٹویئر انگریزی یا دیگر عالمی زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں اردو کے لیے کم سہولیات دستیاب ہیں جیسے اردو کی بوڈ فونٹس اور آٹو کلیکشن وغیرہ تعلیمی اداروں میں اردو کا محادول استعمال اسکولوں کا کالجوں اور یونیوشٹیوں میں انگریزی کو اہمیت دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اردو کو سانوی زبان سمجھا جائے گا سمجھا لگا جائے گا سماجی رویے جدید معاشرے میں انگریزی بولنے کو فخر سمجھا جاتا ہے جبکہ اردو بولنے والوں کو بعض اوقات کم تعلیم یافتہ یا پچھ پچھڑا بووا سمجھا جائے جاتا ہے